ई संस्कृतिमे हमरा सभकेॅं मिथिला पेन्टिंग के महत्व बहुत जादा अछि आओर सिक्की आर्ट पेपर मैसी आओर माटिक काम सेहो सभ बहुत नीक करै छी जाहिमे मिथिला पेन्टिंग मे की होइत छै जे हमरा सभके गाॅंवमे जे पूजा पाठ होइत छै जेनाकि सत्यनारायण पूजा बच्चा सभके मुड़न भेल विवाह भेल एहि सभमे मिथिला पेन्टिंग सँ बनायल जाइत छै ओहिमे ओ चीज देखायल जाइत छै कि जे मिथिला पेन्टिंग मे एतेक चीज सभ अबै छै जेनाकि शादीमे हमसभ कोहबर बनबै छी पूजा पाठमे हमसभ अरिपन सेहो बनबै छी आओर कतौ कतौ जे कोनो कोनो प्रोग्राम होइ छै तै सभमे हमसभ जाकऽ काम सेहो करै छी आओर अपन संस्कृतिकेँ लेल किछु ने किछु ओहिमे एहन चीज बनबै छी जेकि दर्शाबै छै जे ई सांस्कृतिक कलाकार सभ छै